हाँ हम चाहेंगे की घरेलू महिलाओं के लिए अलग से रेडियो और अखबार की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि महिलाएँ जो होती हैं वह सामाजिक स्तर पर बहुत ही कम जानती हैं जिसके कारण हम अगर हम महिलाओं के लिए घरेलू महिलाओं के लिए अगर अलग से अखबार दें तो वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकती हें और समाज में रहने के तौर तरीके भी सीख सकते हैं जिससे कि महिलाएँ हैं वह जो आदमियों के स्तर पर आ जाएँ और वह उनसे कंधे से कंधा मिला कर चलने लगें और वह ही इस व्यवस्था सबसे अच्छी रहती है देश के अंतर्गत अगर महिलाओं के लिए रेडियो और अखबार दोनों ही अलग अलग हों तो बहुत ही इस यह शोभाजनक बात होगी